मां ऑनलाइन ते ॿ टे ॾींहं अॻु ऑनलाइन मेकअप घुरायो कल्ह मां उहो मेकअप लॻाए करे साहेड़ी जी शादीअ ते वियमि मां उहो मेकअप मूंखे ॾाढो सुठो लगे ऐं उन मेकअप करण सां सभु मुंहिंजी तारीफ़ु करनि था